बिहार आओर दोसर राज्य या देशकेँ बीचकेँ सम्बन्ध समयकेँ सङ्ग बहुत नीक भेल जाइत अछि जाहिमे मिथिला पेन्टिंग से बहुत राज्यमे प्रचलित भेल अछि जाहिसॅं देश विदेशमे पेन्टिंग सभ पहुँचाएल जाइत अछि जाहिमे सभ राज्यमे खुब नीक आमदनियो होइत अछि जाहिमे सरकारो खुब नीक सभके रोजगार देने अछि जाहिमे सभ देश विदेशक लोक सेहो खरीदैत अछि तकर बाद मखान सेहो सभ राज्यमे बहुत नीक फसल होइत अछि ई फसल पोखरिमे कयल जाइत अछि ई मखाना सभ राज्य देशमे भेजल जाइत अछि आओर मखानाकेँ जिओ टाइप नामक जिओ टाइप नामक दावा सेहो भेटल अछि आओर देश विदेशमे ई बिकाइत अछि एतऽ गाँवसँ सेहो लऽ जाइत अछि